دہلی میں تفریحی صنعتیں علاقائی معیشت اور معاشرے پر کافی اہم اور مثبت اثرات ڈالے ہیں یہ چند اہم پہلو ہیں معیشت پر اثر روزگار کے موقعے فلم میکنگ ٹیلی ویژن تھئیٹر میوزک ایونٹس اور ڈیجیٹل کانٹینٹ کرئیشن کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو روزگار ملا ہے جیسے ایکٹرس ٹیکنیشنس کیمرہ کرو سیٹ ڈیزائنرس ایڈیٹرس ایونٹ مینجرس وغیرہ ٹورزم کو فروغ دہلی کے ہسٹاریکل مقامات اور کلچر ایونٹس جیسے انڈیا گیٹ قطب مینار سورج کنڈ میلہ وغیرہ کو تفریح کا حصہ بنا کر ڈومیسٹک اور فورن ٹورسٹ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے جو ہوٹلس ریسٹورینٹس اور ٹرانسپورٹ سیکٹرس میں بھی پیسہ انجیکٹ کرتا ہے